हा हैलो मां तव्हांखे ऑडर ॾिनो मुंहिंजे घर महिमान आया आहिनि उहा अञा ताईं वेठा आहिनि मां तव्हांखे हिकु लॻे जो टाइम ॿुधायो की हिकु लॻे मूंखे रोटी खपे मां तव्हांखे कढ़ी चांवर बिहु पटाटनि जी भाॼी फुल्का ऐं पापड़ खीचा हीअ सभु शयुनि जो ऑडर दही बड़ा चयव ऐं रायतो बि गॾु चयो मां तव्हांखे ऐं तव्हांखे चई छॾियो की हिकु लॻे ताईं मूंखे रोटी खपे हिते डिलीवरी तव्हां मूंखां वाइदो बि कयो तंहिंखां पोइ हीअंर सवा ॿ अची थिया ऐं तव्हांजी अञा ताईं कुझु डिलीवरी पहुची कोन्हे तव्हांखे फ़ोन कयूं था त हुन टाइम ते तव्हां फ़ोन खणो कोन्ह था तंहिंखां पोइ मुंहिजा मुंहिजा महिमानु भुख ते वेठा आहिनि मां अञा भुख ते आहियां उन्हनि खे मां छा खारायां तव्हां ॿुधायो एॾी देरि थी वई आहे तव्हां न ऑडर पहुचायो आहे न तव्हांजी तरफ़ सां कोई अ समाचार आहे की भाई एतिरी देरि लॻंदी या छा थींदो मां एतिरा दफ़ा फ़ोन कया थी तव्हां फ़ोन कोन्ह था खणो या हुन जी जवाब नथा ॾियो हिते मां महिमान खे छा खाराया ॿुधायो तव्हां ता मिठाण जो बि मां तव्हांखे ऑडर ॾिनो न कुझु शइ आइ आहे न छा उहे जन भुख ते वेठा आहिनि मूंखे हाणे इहो ऑडर जिते बि पहुचो आहे मूंखे ऑडर न खपे तव्हां कैंसिल कयो मूंखे हाणे खपे ई न हीअ शइ जेका महिमान अचनि था उन्हनि खे तव्हां टाइम ते ऑडर पहुचायो कोन्ह था डिलीवरी तव्हांजी हर बार टाइम ते थिए कोन्ह थी ऐं तंहिंखां पोइ हाणे टाइम निकिरी वियो आहे मां ॿी जॻह था ॾिसी वठंदमि जेको बि हूंदो मूंखे तव्हांजो ऑडर कैंसिल करिणो आहे हाणे